आइजोफोरनि गेलेनायाबो गोनांथार मानो होनोब्ला जोंनियाव दा आथिखाल मुगायाव आइजोफोराबो दावगानानै दङ गेलेनायनि मुगायाव त' गेलेनायनि मुगायाव मा मा खाबु मोनो होनोब्ला जोंनिया मैनलि जोंनि बे भारत हादराव बांसिन चान्सआ दङ जोंना हिनजावफोरनि गेलेनायनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला फार्स्टआव दङ जोंनिया एथलेटिक्स जायफोरो हिनजावसाफोराबो खारनाय बारनाय बा लं जाम्प दङ नोंना हाइ जाम्प दङ रेसिङावबो नोङो खारनायावबो गुबुन गुबुन केटेग'रि दं दा बेफोराव थांनो हायो जेभलिन थ्र' दङ नोंना सुइमिं दङ नोंनिया देन बिनि उनाव दङ काबाडि दङ बेफोरो मा होनदों गासैबो एथलेटिक्स मोनसे नि केटेग'रियाव गोग्लैयो दा बैयाव थांनोब्ला बैयाव सुबिदा मोननोब्ला नोङो गाहायनिफ्रायनो गावनि रुट लेबेलनिफ्रायनो गावनि बेसिक्सखौ मोजां खालामनांगोन त' बै बेसिक्सखौ मोजां खालामनोब्ला नोङो जेब्ला गेलेयोमोन गामिफ्राव गेलेयो जोङो काबाडि गेलेयो खारनाय बारनाय गेलेयो त' मोजाङै जुदि गेलेलाङोबा सरकारनि हेफाजाबाव नोङो दावगालांनो हायो आरो दा दावगालांनो हायो होनोब्ला नोङो जेब्ला गामिनिफ्राय थांगोन डिस्ट्रिक्टआव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोङो जेब्ला चान्स मोनो सेलेक्ट जायो अब्ला बेनि उनाव थांगोन नोङो रायजोआव रायजोनि उनाव थांगोन जोङो बेनि उनाव नेसनेलआव दावगाहैनो हायो त' नेसनेल जा चेम्पिय'नसिप जायो बेफोराव नोङो बाहागो लानो हायो आरो नेसनेलनि उनाव थाबावो नोंनिया इन्टारनेसनेल दंबावो इन्टारनेसनेलआव नोङो इन्टारनेसनेल एथलेटिक्सजों इन्टारनेसनेल जायफोर गेलेग्रा खारनाय बारनाय गेलेग्रा सुइमिं खालामग्रा बेफोरजों बादायलायनो हायो आरो दा बेफोराव बांसिनानो मिथिजानाय बयनिख्रुइबो मिथिजानायसिन खेलाफोर जायखौ जोङो बुंनानै थांबाय दा बेफोरखौ सोर कण्डाक्ट खालामो बेफोरनि गेजेराव कण्डाक्ट खालामग्रा अर्गेनाइजेसन दं दा जायफोर जोङो रिसोन्टलि कनक्लुडेट जादों जोंनियाव एसियान गेम्स त' बे एसियान गेम्सआव जोङो बुंनो थाङोब्ला हिनजावफोर आरो हौवाफोर बयनिबो थाखाय गेलेनायनि खाबु होनाय जादों दा बेयाव मा मा खेला दङ होनोब्ला जोंनिया थागोन नोङो खारनाय थागोन एथलेटिक्स थागोन नोंनिया क्रिकेट थागोन फुटबल थागोन देन आडार आडार गेम्स अल्स' त' बेफोरनि थाखायनो नोङो जेब्ला हिनजावफोरनि थाखायबो खाबु होनाय दङ त' हिनजावफोरनि थाखाय बेफोर जाबाय एसियान गेम्स दङ आरो नोङो अलिम्पिक कमनवेल्थ गेम्स दं अलिम्पिक दं बेफोराव बादायहैनो हाजोबो आरो दा बुंनो थाङोब्ला हिनजावफोर जायफोर रिसेन्टलि नोङो मेडेल विनार जादों एसियान गेम्सआव बेनिफ्राय दङ जोंनिया आसामनिफ्राय लाभलिना बरग'हाइ त' बेनिफ्राय दङ माखासेबाव बक्सारफोर दङ जायफोरा फेमासलि रिसेन्टलि कनक्लुडेट नोङो अलिम्पिक आरो एसियान गेम्सआव मेडेल्स देरहानो हादों माखासेया सनानि मेडेल मोननो हादों माखासेया नोङो रुफानि मेडेल मोननो हादों त' रिसेन्टलि अलिम्पिकावबो मोनदों जोंनिया लाभलिना बरग'हाइआ ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों दा बेनि उनाव दंबावो जोंनिया हिमा दास बिथाङाबो खारनायाव बिथाङाबो आसामनिनो बिथाङाबो खारनायाव मा होन्दों मेडेल मोननो हादों बिनि उनाव दंबावो जोंनिया जायफोर दानि रिसेन्टलि कनक्लुडेट एसियान गेम्स बेवहायबो जोंनिया मोननो हादों गोर्ल्स टीम जायफोरा व'मेन्स टीममोन व'मेन्स क्रिकेट हानजा बिसोरो गल्ड मेडेल सनानि मेडेल देरहानो हादों आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनिया दंबावो गुबुन गुबुन खेत्र'आव गुबुन गुबुन केटेग'रियाव जोङो मेडेल देरहानो हादों त' बेफोरो जाबाय नोंनि माखासे स्क'प एथलेटिक्सनि थाखाय आरो दा गुबुन गुबुन स्प'र्टस जायफोर गेलेनाय बादायलायनाय दंबावो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनिया दङ फुटबल फुटबलावबो जोंनिया गेलेगिरि ओंखारनानै दङ हिनजावफोरनिफ्रायबो अनेक स्क'प दं फुटबल गेलेनो थाखाय बा क्रिकेट गेलेनो थाखाय क्रिकेट गेलेनो थाखायबो नोङो सासे मोनसे टीमआव सेलेक्ट जानोब्ला नोङो ग्रासरुट लेबेलनिफ्रायनो नोंनि बेसिक्सखौ थिक खालामनांगोन त' बेसिक्सखौ बे थिक खालामनो थांनायाव जोंनिया जेब्ला गेलेनो खाबु होनाय जायो बेयो जादों जोङो डिस्ट्रिक्ट लेबेलनिफ्राय थाङो स्टेट स्टेटनिफ्राय थाङो जोंना नेसनेल त' बेनिफ्राय जोङो नेसनेल कम्पिटिस'न जायो आरो त' क्रिकेटनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंनिया थायो व'मेन्स टीम दङ जुनियर दङ जुनियर दङ जोंनिया आण्डार सिक्सटिन जायो आण्डार नाइन्टिन जायो आण्डार टुइन्टि टु आण्डार टुइन्टिथ्रि त' बेनि उनाव फाइेलि लासै लासै थांनानै मैन टीमआव सेलेक्ट जाहैयो व्हिच इस आवार इण्डियान नेसनेल क्रिकेट टीम फर डा व'मेन त' बिनि थाखाय बेयाव सेलेक्ट जानो थाखाय नोङो जेब्ला गेलेनो थाङो अब्ला बे खाबुखौ मोननो हायो स' बे बिनि थाखाय नोंथाङा गावखौ साखा फारा खालामना लानांगोन गावखौ रेडि खालामना लानांगोन त' बिनि थाखाय जेब्ला ट्रेनिं मोनो ट्रेनिं मोननानै जेब्ला सासे सुबुंखौ सासे आइजो माहारिखौ खाबु होयो अब्ला बिसोरबो गोजौआव दावगालांनो हायो दा बिनिफ्राय जोंना दा रिसेन्टलि बावैसो जानानै थांदों जोंना आइ पि एल व्हिच इस आवार इण्डियान प्रिमियार लीग भारतनि मा होन्दों बेयो लीग फर डा क्रिकेट बेयो क्रिकेटनि थाखाय बेयो क्रिकेट गेलेगिरिफोरनि थाखाय बेवहायबो जोंनिया दा जोंनि माबानिफ्राय बर्डनिफ्राय जा जोंनि बि सि सि आइ दं बर्ड अफ क्रिकेट कण्ट्र'ल अफ इण्डिया जाय कण्डाक्ट खालामो क्रिकेट मेट्चेसफोरखौ इन इण्डिया अर आउट अफ इण्डिया जोंनि इण्डियाआवबो आरो जोंनि बाहेरायावबो जे कण्ट्र'ल खालामो त' बिसोरनि नाजानायाव जोंनिया रिसेन्टलि मा खालामदों आइ पि एल कण्डाक्ट खालामनाय जादों जेराव जोङो फर डा फार्स्ट टाइम इन डा हिस्ट्रि बियो एबार फार्स्ट जागोन जोंनि माबायाव जानानै थांबाय डेट मिन्स जानानै थांबाय नैरोजा नैजिथामनि एप्रिल मे मान्थआव मे मान्थआव जानानै थांबाय जेराव जोंनिया सयता टीम दंमोन व'मेन्सफोरनि थाखाय जाय जोङो बाहेरानिफ्रायबो प्लेयार्स बायनानै लाबोदोंमोन त' सयता टीमाव जोंनिया जा इण्डियानि टीम इण्डियान प्लेयार्सफोर थायो इण्डियान प्लेयार्सफोरा जोंना बांसिनानो सेबेन्टि पार्चेन्ट अकुपाइड खालामो सीटखौ स' दा बुंनो थाङोब्ला जोंना इलेभेन प्लेयार्स थायो मोनसे टीमाव इलेभेन प्लेयार्सआव जा जोंनि इण्डियान प्लेयार्स बिसोरो बांसिन थागोन आरो जा नोंना साबा दङ साबाया जेरै इलेभेनाव जोंनिया जोंनिया इलेभेनाव साबाया जोंनि फरैन काउन्ट्रिनि प्लेयार्सफोर जागोन जायखौ जोङो बायनानै लाबोयो आरो बेनि उनाव थागोन जोंनिया सयजना जोंनि इण्डियान प्लेयार्स त' बेखौ कम्बाइन खालामनानै जोङो मा खालामदों मोनसे एज ए टीम बानायदों त' बे टीम बानायनायाव जोंनिया हेल्प खालामदों सोर जोंनि बर्डआ जोंनि बर्डनिफ्राय मा होनदों मोन सयता टीम एरेन्ज खालामना होदों जाय जोंनि सिटिनि नाम नोगोरनि नामाव खालामना होनाय जादों त' बेनिफ्राय जोंनिया कम्पिट खालामनो होनाय जादों सयता टीमनि गेजेराव त' सयता टीमनि गेजेराव कम्पिट खालामनायनि उनाव जोंनिया फाइनेलि जेब्ला रिजाल्ट फैयो अब्ला जेब्ला गेलेयै गेलेयै बादायलायनानै कम्पिटिसनाव देरहासार जानाय टीममोन बे जादोंमोन जोंना मुम्बाइ इण्डियान्स फर डा व'मेन त' बियो जेब्ला देरहादोंमोन बे समाव केप्टेनआ दंमोन जोंनिया हर्मनप्रिट कौर जाय जोंनि दा इण्डियान व'मेन्स क्रिकेट टीमनिनो दा मैनलि बियो हेड जायखौ जोङो बुङो लिडार बा केप्टेन होननानै बुङो त' बिनि नाजानायावनो मोनसे टीमआ मोनसे फ्रानसाइजि होनो जायखौ जोङो मोनसे टीम बियो देरहासार जानो हादोंमोन त' बेफोरो जादों माखासे स्क'प माखासे खाबु हिनजावफोर आइजो माहारिफोरनि थाखाय गेलेनायनि बिथिङाव आरो फारसेथिं बुंनानै थाङोब्ला जोंनिया फुटबल दङ फुटबल जायखौ जोङो जोलुर गेलेनाय होननानै बुंनाय जायो बर'आव जोलुर गेलेनायनिफ्रायबो जोंनिया जोंनि मानसिफोरा सुबुंफ्रा दावगालांनो हायो दा जोंना फुटबलावबो कम्पिटिसन जायो जायखौ जोङो जेब्ला नोङो सेलेक्ट खालामनाय जायो बेस्ड अन डा य'र पार्फरमेन्स इन डा डिस्ट्रिक्ट स्टेट एन्ड डिस नेसनेल टीम अके त' बे नेसनेल टीमाव सेलेक्ट जानोब्ला नोङो मोनसे केटेग'रिनिफ्राय फैनांगोन नोङो जेब्ला ग्रासरुट लेबेलनिफ्राय फैयो उन्दैनिफ्राय गेलेनानै जेब्ला जुरिजेनो अब्ला बिनिफ्राय नों कम्पिटिस'नाव सेलेक्ट जानो थाखाय नों गावनि बेसिक्सखौ थियारि खालामनांगोन त' बिनि थाखाय जोंना कम्पिटिस'न खालामनाय जायो जाय जोंनिया दङ आण्डार टुवेन्टि दं आण्डार नाइन्टिन दं आण्डार सिक्सटिन आण्डार फिफ्टिन त' बेफोरबायदि कम्पिटिसननिफ्रायनो लासै लासै ग्रासरुट लेबेलखौ जेब्ला गोथोर खालामो अब्ला बे बुस्तुआ फैयो आरो त' बेनि थाखायनो फुटबलनि थाखायबो कम्पिटिसना दङ जायनि थाखाय जोङो देरहासार जौगालांनो हायो आरो हिनजाव माहारिफोरखौ जौगालांहोनो हायो त' फुटबलाव जोंनिया बेनिफ्रायबो दङ जोंना बयनिख्रुइ देरसिन फेस्टिभेल फेस्टिभेल बुंजायो जायखौ जोङो माहारियारि फोरबो होनजायो बा जोंनि बे गेलेमु गेलेनायनि फोरबो बुंजायो जाय जादों अलिम्पिक जाय बयनिख्रुइ देरसिन बे अलिम्पिकावबो जोंनिया थायो नोङो फुटबल थायो क्रिकेट थायो आरो गुबुन गुबुन स्पर्ट्सफोर थायो जायनि थाखाय जोङो गेलेनो हायो त' बिनिफ्रायबो जोङो फुटबलखौ नायनो थाङोब्ला माखासे लिग्सफोर दङ जाय जोंनि भारतनि बाहेरायावबो दङ जायफोर जेरै जोंना हौवाफोरनि थाखाय थायो माखासे लिग्स बेफोरनि थाखाय आरो हिनजावफोरनि थाखायबो थायो माखासे लिग त' जोंनि इण्डियाआव दा बुंनो थाङोब्ला बे बुस्तुआ फैथ'वाखै थेवब्लाबो बे